नमस्ते हमारे पास गाड़ी है बलोरो है हमारी गाड़ी बहुत महँगी है पाँच हज़ार रुपये लगेगा बलोरो गाड़ी है

टवेरा है दो हज़ार लेंगे आप कहाँ कहाँ घूमेंगी हाँ कानपुर जाएँगी तो कानपुर से भाड़ा पाँच हज़ार रुपये लगेगा

चलो ठीक है कितने लोग कितने लोग जाएंगे अच्छा आप अकेले हैं कहाँ कहाँ घूमेंगी आप कहाँ कहाँ आप घूमेंगी आपका बजट कितना है चलो ठीक है हाँ चलो ठीक है आओ ले हमारी गाड़ी ले के जाओ और क्या क्या चाहिए आपको और क्या क्या चाहिए आपको चलो ठीक है गाड़ी में बहुत आपको सुविधा क्या चाहिए एसी वेसी चाहिए हाँ एसी चलो ठीक है तेज़ नहीं चलेगी भाड़ा कितना देंगी चलो ठीक है और लगेगा भाड़ा चार हज़ार भाड़ा लगेगा कितना देंगी पैसा आप एक हज़ार देंगी चलो ठीक है आइए प्रणाम